ہاتھ سے بنے کپڑے اور بازار میں تیار کیے گئے کپڑے میں کئی مختلفت ہوتی ہیں ہاتھ سے بنے کپڑے عام طور پر دھاگے رنگ اور کڑھائی کے کیے گئے ہوتے ہیں جبکہ بنیادی طور پر بازاری کپڑے مشینوں کے ذریعے بنائے جاتے ہیں بعض افراد ہاتھ سے بنے کپڑے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ان کو ان کی ہی نظریے اور دستیابی کی تقدیر کی قدر ہوتی ہے یہ کپڑے مخصوص مواد اور موسمی موازہ موازنے کے لحاظ سے بہترین مواد استعمال کر کے بنائے جاتے ہیں علاوہ ازیں ہاتھ سے بنے کپڑوں کو محافظت اور محافظت کے لیے بہترین تصور کیا جاتا ہے واپسی پر بازاری کپڑے عموماً سستے اور آسانی سے دستیاب ہوتے ہیں لہٰذا کچھ لوگوں کو ان کی سودمندی اور سرت پسند ہوتی ہے اس کے علاوہ بعض لوگ مشینوں سے بنے کپڑے کو مستقل اور قابلیت کے لیے بھی ان کو ترجیح دیتے ہیں